में तुसें ई अपने बारे च सनांऽ ता में निक्का जेहा था ते मिगी क्रिकिट बैटबाल खेढने दा बड़ा शौंक हा और में में लग बड़े बड़े मुड़े भइये अग्गें पिच्छें म्हल्ले च जेह्के मेरे तां ओह् बंदे खेढदे दिखदा हा उ'नें ई में ता मिगी निक्का हा में ते उं'दे कन्नै कन्नै जाना पिच्छें दिक्खना खेढना में बी बाल लेई लैता दा हा इक ते शौक खेढने दा मिगी बचपन दा हा ते में ओह् ते शौक गी पूरा करना चांह्दा हा ते में ओह्दे आस्तै केह् कीता कि में जि'यां जि'यां बंदे खेढने जान तां उसलै जाना उठी ते दिखदे रौहना कि कि'यां खेढदे तां में इत च बैट बाल खेढने दा शौंक हा तां में आस्तै आस्तै मिगी खेढना लाइयै उ'नें ते पैह्लें ते खेढना गै निं दिंदे हे आखदे कि बालै पिच्छें मरोई जंदा बंदा ते बड़ी खतरनाक गेम ऐ ते मेरा शौक हा मन हा खेढने दा कि जि'यां पैह्लें खेढना ते भी जि'यां जि'यां बल्लें बल्लें थोह्ड़ा थोह्ड़ा बधदा गेआ जा जियां पड़कांदे मिगी बैट बाल जा तूं इं'या खेढ ते में आस्तै आस्तै सिक्खना शुरू करी ओड़ेआ मेरे दोस्त हे जेह्के ता मेरे कन्नै जिंदे कन्नै अं'ऊ जंदा हा खेढने गी आस्तै आस्तै लग्गे देना मिगी खेढना आस्तै आस्तै खेलना स्टार्ट करी ओड़ेआ ते ते ओह्दे बाद भी में हून अजकल में कट्टू ना में उं'दे ते मिगी मुड़े फोन करियै आखदे कि यार तूं में बा'लर बड़ा स्हेई बालिंग स्हेई करदा ते साढ़े कन्नै टुर्नांमेंट होनी जेह्ड़ी उत्थै चलना तूं खेढना बैटिंग बी ठीक करदा ते ओह् जियां हून मिगी ओह्दे च इंटरैस्ट होई दा हा में ओह्दे बिच जाच सिक्खी लैती आस्तै आस्तै में जाच जेह्ड़ी ते में भी दूरा दूरा मुड़े फोन करदे कि यरा तूं मैच खेढना मेरे कन्नै तूं बालिंग स्हेई करांदा बैट बी अगर चली आ तां ठीक ऐ नेईं तां तू थोह्ड़ा खेढने दी जाच सखोई जंदी नेईं तां बैसे ठीक हा ओह्दे कन्नै ते ओह् मिगी फोन शोन करी लैंदे कि खेढने गी चल तू भाई टाइम जेकर जाना ऐ मैच ते ते तुस मतलब क्रिकेट तुगी मतलब शैल खलाड़ी बनी गेआ तू हून खेह्ली सकदा कुतै बी तुगी आखन तां तां में एह् बचपन दा मेरा शौक हा तां में इं'या इं'या शौक दोस्तें कन्नै खेढनें गी जंदा ते पर इं'या खेढना इं'या ते में ओह् पूरा ओह्दे उप्पर अमल करी चुके दा आं